सिंधी भाषा खे बचाइण लाइ मां मुंहिंजे आसे पासे वारे सभिनी ॿारनि खे सिंधीअ में ॻाल्हाइण जो चवंदो आहियां मां बि मुंहिंजे घरु सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदो आहियां ॿिया पेरेंट्स पंहिंजे ॿार खे इंगलिश में या हिन्दीअ में ॻाल्हाइण लाइ चवंदा आहिनि पर मां उन्हनि खे टोके करे सिंधी ॻाल्हाइण जो चवंदो आहियां कारण की सिंधी पंहिंजी मातृभाषा आहे उनखे पाण खे भुलिजिणो न खपे मां सिंधीअ जी बचाइण लाइ मां स्कूल में बि मुंहिंजे सिंधी दोस्तनि सां सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदो आहियां असांखे अध्यापकनि द्वारां चवण में ईंदो आहे की तव्हां सिंधी न ॻाल्हायो परन्तु मां उनखे जवाब में ईअं चवंदो आहियां की तव्हां तव्हांजी मातृभाषा में ॻाल्हायो था त असांखे बि असांजी मातृभाषा में ॻाल्हाइण जो हक़ु हुजिणो खपे जंहिंखें जंहिंखे सिंधी ॻाल्हाइण में तकलीफ़ु पवंदी आहे मां उनखे विहारे विहारे करे सिंधी भाषा सेखारींदो आहियां मां मुंहिंजे गुजराती दोस्तनि खे खे बि अमुक सिंधियुनि जी लाइनूं चई करे सेखारे करे उन्हनि सां गॾु बि सिंधीअ में ॻाल्हाइण जो प्रयास कंदो आहियां ईअं मां सिंधीअ में त ॻाल्हाईंदो आहियां पर साम्हूं वारे गुजराती दोस्त खे बि सिंधी सेखारे करे सिंधी भाषा जो गौरव वधारिंदो आहियां